मैं मैं बगीचे लगाई हूँ और मेरे बगीचे में जैसे बगीचे हैं मेरे आम का पेड़ है और अमरूद का फलन पेड़ है और फल का पेड़ है मैं उस फल में अमरूद मेरे फलता है मैं उसको कैसे पौधे लगाए हैं फिर छोटे छोटे तो लगाई उसको वह सींचे पानी सींचे सींच ऊँच कर वह बड़ा हो गया तो वह फलने लगा हमको मतलब खाने मतलब वह फल देने लगा खाने के लिए कितना अच्छा लगता है और मेरे आम फलता है तो आम में अचार बनता है फलता है तो अचार बना उसका अचार बनाते हैं हम लोग और अचा उसका खटाई बनाते हैं दाल में उसको पड़ता है कितना कितना वह पेड़ पौधे में कितना कितना फल में कितना कितना मिलता है और इसके बाद में फल में देखो बहुत पेड़ पौधे बगीचे हैं लगाए हूँ और सारे मतलब पेड़ में आम वह आम भी फरता है मेरे और अमरूत भी है वह भी फलता है फल में है मेरे फल में पेड़ अनार भी है अनार भी पर फलता है वह भी बच्चे ही खाते हैं और मेरे वहाँ खाते हम होकर उसको मतलब